हैलो भैया तुस इवेंट प्लानर बोला दे भैया साढ़े घर ब्याह् ऐ मेरे भ्राऽ दा ते तुसें गै सारा दिक्खना जेह्ड़ा बी फंक्शन सारा दिक्खना तुसें गै ते नाल डेकोरेशन बी तुसें गै दिक्खनी ते कन्नै जगराता बी तुसें कराना ते डी जे आह्ला बी कम्म तुसें गै साम्भना ते केटरिंग आह्ला बी ते ब्याह् भैया दो दिसंबर गै ते हां जी ते पैसे पूसे दसदे ओ पैसे बड़ा बड़ा ज्यादा बड़ा ज्यादा रेट ऐ भैया थोह्ड़ा घट्ट करो चलो इक बारी तुस तुस घर आओ ते फ्ही करी लैन्ने आं ठीक ऐ भैया हां जी ठीक ऐ में व्हाट्सएप उप्पर करनी तुसेंगी सेंड ठीक ऐ जी